मैं इक टाप लैती दी ही दकाना'र हा ते ओह् मिकी बड़ी गै अच्छी लग्गी ओह् बड़ी गै पसंद आई मिगी ओह् ओह्दा कल्लर बी बड़ा गै शैल हा ते ओह् मिगी फिट बी आई ही अगर में दोबारा लैग्गी तां में थुआढ़ी दकाना उप्परा गै लैग्गी मिगी ओह् बड़ी अच्छी आई बड़ी गै शैल ही ओह् ते होर बी में अगर लैना चाह्गी तां उत्थुआं लैग्गी थुाढ़ी दकाना उप्परा ते ओह् पूरी फिट आई कल्लर बी बड़ा गै अच्छा हा मैं सोचे दा नेहा की मिगी इन्ना अच्छा कल्लर थ्होग पर ओह् बड़ा गै शैल कल्लर आया मिगी पूरी चाल्ली फिट बी आई शैल ही ओह् टाप जेह्की मैं लैती ही पूरी चाल्ली मिकी आई ओह् फिट बड़ी अच्छी ही ओह्